हुअं त असांजे जीवन में बिजलीअ जी ॾाढी अहमियत आहे बिजली हर मौसमु खे प्रभावित करे थी गर्मीअ में ख़ासि करे बिजली अगरि न आहे घर में त ॾाढी दिक़तु थींदी आहे पाणी जूं अॼकल्ह पाणीअ जूं मोटरुं बिजलीअ सां थी हलनि पंखा कूलर ए सीयूं सभु बिजली ते था हलनि बिना बिजलीअ जे अॼकल्ह माण्हूनि जा घर बि नंढा नंढा आहिनि ॾींहुं जे टाइम बि माण्हूनि खे लाइट जी ज़रूअत थी पवे त बिजली अगरि ॾींहुं में ॿ टे कलाक बि नथी अचे त असांजो जीवन ॾाढो प्रभावित थो थिए ॾाढी परेशानी थींदी आहे बिजलीअ जे कारण बिजली न हुअण जे कारण ॾाढा कम बि रुकिजी वेंदा आहिनि ऐं गर्मीअ खां सवाइ बरसाति में बि बिजली जो ॾाढो महत्व थींदो आहे बरसाति जे टाइम में बि बिजली जॾहिं न हूंदी आहे त ॾाढी दिक़तु थींदी आहे अॼकल हर घर में दफ़्तरु में ऑफ़िस में दुकाननि ते बिजली जो ॾाढो महत्व आहे बिना बिजलीअ जे असांजो जीवन प्रभावित थो थिए ईअं थो लगे की असांजो जीवन बिल्कुलु रूकी वियो आहे बिजलीअ खां सवाइ जीवन कोन्हे